मिगी एह् पसन्द ऐ विडियो गेम्स पसंद ऐ मी खेलना मतलब ओह्दे च में बोर नि होन्ना मतलब विडियो गेम च मल्लब मी मतलब चोरें आह्ली गेम पसंद ऐ एह् ऐ जी टी एस एन्ड्रियल मतलब ओह् मी ज्यादा स्हेई लगदी बाकी गेमें कोला कन्नै पबजी बी लगदी जेह्ड़ी एह् ऐ सेन्ट्रीआज़ एह्दे मल्लब अस इक बंदा होन्दा ओह् अस मतलब ओह् अपनी लाइफ जीन्दा पूरी मतलब डट्टियै चोरी करदा मतलब पैसे दी चोरी करदा मल्लब जो ओह्दा मन करै ओह् गेम च होंदा मतलब ओह् फ्री होइयै मतलब जेह्ड़ा ओह्दा मकसद होऐ मतलब चोरी करदा कदें मो मोटरसाईकल होई गे गड्डियां होई गेइयां सारा किश लगदा जियां मतलब रियल रियल लाइफ च होंदा ओह् होंदा एह्दे च मतलब एह् खेलने गी मी मजा औंदा मी एह् गेम मतलब एह्दे कन्नै टास्क बी दिंदे ओह् नमें नमें टास्क मिलदे एह्दे नमें नमें टास्क मिलदे होर चैलेंज दिंदे ओह् कन्नै मतलब असेंगी प्वाइंट बी मिलदे जी इन्दे बी प्वाइंट मिलदे असेंगी मतलब स्हाड़ी गेम च मतलब अचीवमेंट होई जंदा असेंगी मतलब शैल स्कोर होर मतलब जेह्ड़ी बीच में एह् ओह् मतलब ओह् बैटल अराइवल आफ बैटल गेम ऐ थोह्ड़ी ओह्दे मतलब मतलब फाइट होंदी ऐ आपस च मतलब फाइट होंदी ऐ गोली शोली दी मतलब जियां वार होंदी ऐ वार टाइप होंदी ऐ ओह् इ'यां होंदी ऐ ओह् होर मी इक होर गेम पसंद ऐ ओह् ऐ मतलब रैसलिंग रैसलिंग मतलब कुश्ती बुश्ती होंदी न लड़ाई आह्ली ओह् मी पसंद ऐ ओह् मतलब गेम दा नांऽ ओह् ऐ रैसलिंग रवुलुशन ओह्दे च मतलब जियां वार मतलब इंग्लैंड च होंदी ओह् ओह्दे उप्पर मतलब गेम बनी दी ओह् जियां रैसलर होंदे जान सीना होई गेआ जान सीना होई गेआ होर मतलब खली होई गेआ खली स्हाड़ै इंडिया दा गै बंदा प्लेयर ऐ ओह् बी शैल खेलदा ओह् शैल हे मतलब उनें बी बड़े ओह् मतलब के आखदे उसी चैंपियनशिप जित्ती दे बाह्र इंग्लैंड च